चिकन सागोती खतखतें मणगणें सुंगटाचें हुमण बांगड्याचें हुमण वालीची भाजी कुड्डुकेची भाजी मुस्काची भाजी घोसाळेची भाजी चिकन चिली चिकन सुका तिसरांचे सुकें कालवांचे सुकें ताल्ल्यांचे सुकें घोटाचें सासव आमाड्याची चटणी दाळ अळमी सागोती दुदाची भाजी दुदीची भाजी मुग घाटी मुगाची उसळ चण्याची उसळ चण्याचो रोस मुगाचो रोस मुसर मसुराची रोस चवळीचो रोस छोले अकुराचो रोस आळूचे खतखते बांगडो फ्राय इसवण फ्राय कुल्ल्याचें मसाला शीत बांगड्याची उड्ड मेथी बटाट भाजी मेथीची भाजी पालकाची भाजी पालक पनीर पनीर मसाला सुक्या सुंगटाची कडी खाऱ्या बांगड्याची किसमूर पापड गालम्याची किसमूर आम्याचें लोणचें बिमलांचें लोणचें आमाड्यांचें लोणचें बरिल्ले तोरांचें लोणचें पुलाव सुंगटांचो पुलाव रेसात बांगडो शिणाण्यो फ्राय मांगण माणक्याची चिली तातिंया तातीं फ्राय तातीं किसमूर तात्याची चिली चावचाव